हेल्ल' हेल्ल' ओइ कुनाल बिमा ओइ दानियालाय गथ'फ्रा पास जाबाय बहाथो एडमिसन हैनो ए ए बेनोथ' दसेनो फरायजोब्बाय लोगोसे लोगोसे हैनोसै नामा अ अ बेसेबां ओइ साइन्सआवनो होनोसै नामा अ नोंसोरनालाय बहा होनो सानदोंबालाय ए पारासेन्टआ बेसेबां फैदोंमोनलाय नोंसोरनिया

ए जोंहानिया माबा फैदों एइदटिटु पारसेन्ट फैदों अ अ लोगोसेनो थांलायनोसै होनबा एडमिसन हैनो अ अ अ माब्ला थांगोन सानदों होनबालाय ए समबारफोराव थांनोसै अ समबारफोराव लोगोसेनो थांगोन दा हे अ दे अदालगुरियाव बेरायहैनोसै एबार अ अ नोंसोरनालाय बेवहायनो होदों अ अ अ अ बिदिनो खालामनांगोन गोजानद्राय जायो ना जोंनिया थांलाय फैलाय अ बिदिनो दोनलायलायनोसै अ सानैजों लोगो जानानै बिदि बिदि अ अ अ अ अ अ बिदिनो अ बिदिनो दोनलायनोसै अ दे समबारै ओंखारदो होनबा अ अ अ अ अ दे होनबा दे देह देह